मुंहिंजो नालो साहिल शादिजा आहे मां हासिंगबुड में आहियां मूंखे कटनी गोल बाज़ारि वारो वञिणो आहे जंहिंजे लाइ मां कैब ओला त बुक कयो आहे उते ॾाढी देरि खां हुते मां ॾाढी देरि खां ॿीठो आहियां मां अने ॾाढी ॾींहं देरि खां कैब बुक कई आहे पर उहो आयो ई नाहे मां ड्राईवर खे फोन करे पतो थो करणु चाहियां कि हूअ हिनमहिल किथे आहे और कंहिंमहिल ईंदो मुंहिंजो नालो साहिल शादिजा आहे और मुंहिंजो मोबाइल नंबर सेवन सात आठ ॿुड़ियूं टे ॿुड़ियूं सत अठ चारि ॿ हिकु आहे तव्हां जंहिंमहिल बि हासिंग बोर्ड मां ऐं मूंखे गोल बाज़ारि वठी वञिजो मूंखे हिन ॾाढे देरि करे छॾियईं मूंखे गोल बाज़ारि मां सामान वठणु हुयो आहे कैब बुक कई और और हे हिनमहिल ताईं न आयो आहे तव्हां सां विनती आहे कि जल्दी कैब और मोकिलो करे करंट लोकेशन पुछोसि त पुछोसि त कि ताक़ी ताक़ी कुझु बि हूंदो मां तव्हां सां विनती थो कयां जल्दीअ सां मूंखे कैब मोकिलियो त मां वञी सघां मूंखे ज़रूरी उतां सामान वठिणो आहे मूंखे हितां पंहिंजो घर जो कुझु सामान वठिणो आहे मूंखे हितां पंहिंजो घर जो कुझु सामान ऐं पंहिंजो ज़रूरी सामान वठिणो आहे मां ड्राईवर खे फोन लॻाए चवांसि थो ड्राईवर ड्राईवर साहिबु घणी देरि लॻंदव तव्हां खे मूंखे पंहिंजो गोल बाज़ारि मां सामानु वठिणो आहे तव्हां जल्दी अची वञो मूंखे पंहिंजो सामान वठिणो आहे धन्यवाद